साढ़े जेह्ड़े घरै आह्ले पापा लोक होंदे बाह्रे जंदे दकान पर जंदे कम्म करने आस्तै जंदे होर जिंदी नौकरी होंदी ओह् बी बाह्र जंदे अपनी मतलब कि पैसे कमाने आस्तै जंदे अपनी जेह्ड़ी फैमली होंदी उ'नेंगी पालने आस्तै अपने बच्चे पढ़ाने आस्तै उ'नेंगी पैसे दी जरूरत होंदी ज्यादा ज्यादा होर खेतीबाड़ी करदे कुछ मतलब घर कोलां बाह्र जाइयै खेतीबाड़ी करदे अपने खेतें बिच्च जाइयै कम्म करदे होर उं'दी ओह्दी बजह् कन्नै जेह्ड़ी घरै दी रुट्टी उ'नें घरै दी रुट्टी गै मिली जंदी खेतीबाड़ी करियै